हलो आजाद ट्रेवल एजेंसी जी मां लाज लालवानी कृष्णा नगर लखनऊ मां ॻाल्हायां थी मूंखे पंजवीह मई जो बॉम्बे वञिणो आहे मां इहो पुछणु थी चाहियां तव्हां खां कि लखनऊ खां बॉम्बे वञण जे लाइ पंजवीह तारीख़ पंज तारीख़ जो कहिड़ी कहिड़ी ट्रेनूं आहिनि उन्हनि जो किरायो छाहे उन्हनि जो टाइमिंग छाहे ऐं छा सेकिंड ए सी में मूंखे सीट मिली सघंदी रास्ते में कुझु नाश्तो पाणी छा ॾींदा तव्हां ऐं सीनियर सिटीज़न जी छा सुविधाऊं तव्हां ॾई था सघो इन बारे में मूंखे पूरी जानकारी मुंहिंजी ई मेल एड्रेस एल एल डव्लू एल डी डी के एट जीमेल तव्हां मोकिलियो ऐं मुंहिंजो मोबाइल नम्बर आहे डबल नाइन नव नव थ्री पंज सत छह ॿुड़ी अठ टे ॿ